हेल्ल' औ औ सार औ

थांगोन दे औ औ

दे नों नोंथां माहाजोनआ जेरै हांख्रायदों आंबो बिदिनो माने सासे मावग्रा जानानै नोंथांनि खामानियाव आङो हेफाजाब होनो थाखाय आं थियारि नोंथां बुंनायबादि आं मददखौ होलांगोन आरो बे खामानिखौ आं जाफुंसार खालामगोन खालामनानै होगोन आरो औ बेनि अनगायै माबाफोर बुंबावनांगौ दंबावो नामा दे औ औ दा जोङो माहाजोन औ दे दा जोङो नोंथां माहाजोना जेरै थिनदों बे थिननाय बिथोन बायदि आं खामानिखौ मावलांगोन आरो नंगौ नोंनि खामानिखौ आङो जाफुंसार होगोन बेवहाय आंहा दुखु मोननांगौनि माबा मोनसे ब्लेम खालामनांगौनि बेवहाय जेबो बाथ्रा फैया बे आंनि मावनांगौ हाबायानो बेनोखासै दा बेनि थाखायनो आंनि मावनांगौ हाबाखौ आंनो थांखि बायदि मावनानै आं नोंखौ सहाय होगोन हेफाजाब होगोन माने जाफुंसार होगोन आरो